मां एमेजॉन था गदिलो घुरायो हुओ कुझु वक़्तु पहिरियों हुन जो अघु जाम घटि हुओ इहा ॻाल्हि मूंखे जाम वणी तंहिं करे त घुरायो हुओ इहो गदिलो जॾहिं आहियो त एमेजॉन में ई मां जीअं फ़ोटूं ॾिठो उहा ई आहियो हुओ त ॾिसण में बि जाम सुठो पियो लॻे हुन जो कलर बि जाम सुठो हुओ पर खोले ॾिठो त ख़बरु पई हुन जी माप ग़लति आई आहे जेकी माप घुराई हुई उन खां नंढी माप आई हुई ऐं हुन गदिले ते सुम्ही ॾिठो त गदिलो सफ़ा सख़्तु निकितो सुम्हण में बि मज़ो ई कोन पियो अचे गदिली चुभे पियो मथां गॾु सुम्हण में सोढ़ बि पई थिए त इहा सभु ख़राबियूं हुन गदिले में हुयूं